ओना तऽ कोनो विशेष तरहके मासिक धर्मके इलाज नहि छै लेकिन जे महिलाके मासिक धर्म होइत रहैत छै ओहि महिलाके साफ सुथरा पर किछु जादा ध्यान देबऽके पड़ैत छै जेना जब तक हुनकर मासिक धर्म होइत रहल तब तक छै हुनका खाना बनाबऽके नहि पड़ैया खाना नहि बनाबऽके रहैत छै हुनका किछु अलग रहै पड़ैत छै लेकिन बात छै जे ई सब होइत छै किछु शुद्धता बरतैके जरूरी रहैत छै एहिमे किछु साफ सफाइ जेना नहाइ नहेनाइ धोनाइ ई सब जे छै से ठीक ठाक ढङ्गसंँ रहै पड़ैत छै जेनाकि आइ आब तऽ लोक धीरे धीरे जे छै भोजन बनाबे सबके छूट दै देलकैया तऽ किछु भोजन बनेबो करैत छै कि लेकिन नहि तऽ जेनरली जे छै से हुनका किछु आराम करैके कोशिश करैत छै